नमस्कार म्हजें नांव शंकरी पै फोंडेकार आनी हांवें तुमचे बरोबर एक क्लेम फायल केल्लो म्हज्या नुकसाणा खातीर ह्या वर्सा गोंयान खूब पावस पडिल्ल्यान म्हजें उशेल आसा तें पूर्णपणी ताजी नाशाडी जाली कांयच पीक मेळूंक ना आनी सरकारान आमकां ताचे खातीर इन्शॉरंस करपाक लायिल्ल्यान ताचो म्हाका आतां लाव घेवपाक जाय ह्या वर्सा गोंयांत खुबच पावस पडलो आनी त्या पावसाच्या नेटार म्हजें सगळें उशेल व्हांवून गेलें म्हुणून म्हाका हांवें केल्ल्या क्लेम रिपोर्टाचो अपडेट जाय म्हजो क्लेम जो फॉमाचेर नंबर आसा तो असो आसा तीन आठ शुन्य एक दोन पांच चार सात णव उपकार करून तुमचे कडेन मागतां की तुमी चॅक करून म्हाका म्हज्या क्लेमाचो स्टेटस सांगचो हांव फाल्यां तुमच्या ऑफिसांत येवन क्लेमाचो स्टेटस पळोवपाक शकतां ताचे खातीर आनी कितेंय डॉक्युमेंट्सांची तुमकां गरज आसा हांवें म्हज्या उशेलाची नाशाडी जाल्ल्या पिकाचो फोटोय काडून दवरला तो तुमकां हांव दिवपाक शकतां ताचे बरोबर हांवें एक ऍस्टिमेटूय काडला म्हाका कितलें नुकसाण जालां ताचो ताचीय तुमकां कॉपी दिवपाक शकतां म्हाका तुमी म्हज्या क्लेमाचो स्टेटस सांगल्यार म्हाका बरें जातलें तशेंच मुखार हांवें कितेें करपाक जाय हाची कल्पना म्हाका दिल्यार खूब बरें जातलें देव बरें करूं